नमस्ते नमस्ते नमस्ते और क्या कोई काम वाम है कैसे कैसे अरे किस चीज के लिए खाली है ठीक है बताए तो पंद्रह दिन मे बताएंगे कुछ

हाँ पहले कुछ तो बताएंगे आप क्या कितना देंगे कितना नही चलिए ठीक और बढ़ा दीजिए उसमे क्या होगा दस हजार मे दस हजार मे अपना भी परिवार नहीं पल सकता दस हजार

नहीं नहीं कम से कम पंद्रह करिए

ठीक है कल आते हैं आपका रेस्टूरेंट कहाँ है

अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है नहीं नहीं सर हम खाना बनाते है न हाँ वही तो हम कह रहे हैं न बहुत कुछ मतलब हम बना लेते हैं जो कुछ कहेंगे आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा तो आप कल परसों में जब कहिए हम आ जाए जब आपके पास समय हो क्योंकि आप भागने दौड़ने वाले आदमी हैं हाँ और हाँ कितने बजे खुलता है नहीं तो अभी हम परसों आएंगे हम आप हमारी आपकी बात हो जाए तब उसके बाद समय से हम अपना पहुँचेंगे नमस्ते